हाणे बिजली जी ॻाल्हि कयूं त हाणे बिजली पहिरीं वांगुर त वेंदी कोन्हे बिजली वञे थी त हाणे इनवेटर चालू थी था वञनि त कहिड़ो बि मौसमु हुजे बिजली जी हाणे तकलीफ़ न ईंदी आहे